दाउ फालांगि खालामनायनि सरासनस्रा जेंनाफोरा बेनो जाहैबाय माने जों दाउखौ लायो लानाया दाउखौ लानाय बुरजाब्लाथाय दाउआ माने माब्लाबा समाव बे गोरान बोथोर जायोब्ला हाद्रियाव दुगैयो बिसोरो दाउफोरा हाद्रियाव दुगैनानै गावसोरनि मोदोमखौ लेथ्रा खालामनानै लायो आरो बेबायदिजोंनो दाउआ माने गावनि मोदोमाव दाउखुमैबो जानोसै आरो माबाबो बे सिख्लाय सिख्लाय होनो जों सिख्लाया मोदोमाव अरफबनोसै गावसोरनियाव बेबायदि सिख्लाय अरजानानैबो गावसोरबो दुरबल जायो किन्तु ओमफ्राय जे रोखोम दाउखुमै माने जोंखौ दावखुमैया गावसोरनि मोदोमाव जाब्ला बारा जाब्ला बुस्रि गांखौ फिरिनानै लानोसै बिसोरो बे फिरिनायजोंनो दाउखुमैफोरा हायाव मानसारनोसै बेबायदियावनो माने मानसिनाव मोदोमाव बादेरनोसै बादेरब्ला माने मोदोमाव मानसावनोसै मानसिनाव मोदोमखौ अरनोसै अरनानै सिथर खालामना गाराइ जायो आरो माननानै बेबायदिनो सानसेखालि दाउखुमैया जोंनि नानिखौ गथ' उन्दै दं नालाय बे गथ' उन्दैनाव दाउखुमैया बाफबनानै मोदोम गोरलैआव अरजोबनानै गाराय जाजोबलाय लायनाय जादों आरो दाउखुमैजोंबो बेबायदिनो मानसिखौबो एखनब्ला माब्लाबा माने खहा खालामो दाउफोराबो दाउखुमै जाहोनानै जिखुनु बेबायदिनो दाउ लाब्लाबो बेबायदिनो माब्लाबा बिदिनो लस जानाय मोनो आरो बिदिनो मोदोमफोराव गाराय खालामनाय मा खालामनाय जाब्ला मानलु मानला जाब्ला असानथि मोननोसै देहाखौ बेबायदियाव लानो बानोसै आरो माब्लाबा बिदिनो आं न'निफ्राय अबेबा बाहेराफोराव थाङोब्ला माब्लाबा न'आव दाउ आदार होनो थाखाय मानसि दंखायो आरो जोंहा जे रोखोम फिसाजो दङ आंहा फिसाजोआबो होयो बिमा दं बिमा बुरै बिबो आदारफोरखौ होनानै दोनो आरो जेबो माबा गैया आदार होनो थाखाय जि रोखोम नै दा जों मानसिफोराबो फुङाव जेरोखोम जायो दाउफोरनोबो बिदिनो सिखारब्लानो फुङाव होनांगौ जायो आदारफोरखौ आरो सानजौफुआवबो जानो बिसोरनो सानजौफुआव खेबसे होयो आरो बेलासि समाव माने गावसोरनि थाग्रायाव हाबनायनि सिगां बबेयावबा माने बिसोरनो आदारखौ होनांगौ जायो आरो माने बेबायदि होनांगौ जानायखायनो माने जोंहा सासे न'आव सासे थालांनाय जाखायो बेनो आदारखौ होना दोननाय जायो आरो दाउफोरनो बिदिनो होनानै दोननानै दोनो आरो जेबो प्रब्लेम गैया आं बायहेरायाव थांब्लाबो बेबायदिनो माब्लाबा दाउखुमैब्लाबोथ' बिदिनो सब समाय जाबाय थाया माब्लाबा समाव दाउखुमै जाब्ला बिदिनो एखनब्ला थांखु बिलाइखौ सोमनानै दैआव सोमनानै जों सारलानानै होयो बे दाउखुमै जानाय जायगायाव एखनब्ला साउल दाउखुमै साउल दाउखुमैनि बिलाइजोंबो माबाया दाउखुमैया थैयो बेबायदिखौ होनानै जोङो माने माबा जों बिजों जाबना होनानै बोखांनानै बे दाउखुमै बानाय बिलाइखौ अराव सावोब्ला दाउखुमैया माने खम जायो आरो बेबायदिनो फोथैयो जों दाउखुमै एसेनोसै आंनि बुंनाया